हमर प्रिय लेखक तुलसीदास जी छथि जे राम चरित मानसके बारेमे पूरा विस्तारसँ वर्णन केलखिन यए कि राम चरित मानस जे छै हमर सभके प्रचलित भाषाके मिलल जुलल शब्दमे केलखिन यऽ रामके गुणगान जे छै हुनकर मानसमे पूरा भरल छै हुनकर एक एक शब्द जे छै कूटि कूटि कऽ भरल छैन्ह आओर तुलसीदास मतलब अपन घरवालीकेँ छोड़ि कऽ ई रचनामे लीन भए गेलखिन हुनकर एतेक लोकप्रिय राम चरित मानस मतलब ग् गाथा हरेक घरमे गायल जाइ छै सवेरे शाम हमसभ सेहो राम चरित मानस पढ़ै छी मतलब